हाँ जेना हम कोनो कटहरके पेड़ लगबैके कोशिश करब तऽ कटहरके पेड़ हम लगाबी तऽ ओइके लेल हमरा की की करऽ पड़त तऽ कटहरके पेड़ लगबैके लेल सभसँ पहिले तऽ हम ओकरा गड्ढा खुनब आओर गड्ढा खुनिकऽ ओकरा जे पौष्टिक आहार जेना गोबर भेलै या नहि तऽ खली उलीके सड़ाकऽ ओइमे अहाँके जेना नीमके खैड़ मिल जाय तऽ ओकरा लेल बहुत बढ़िआँ हेतै ओइमे अहाँके पौधामे कटहरके गड्ढामे कऽ मट्टीमे मिलाकऽ ओखख खादके गोबरवला खादके आओर खलीके मिला दियौ ओ गड्ढामे कऽ आओर गड्ढामे मट्टीके साथ मिलाकऽ दियौ मिलेलाक बाद ओइमे कटहरके पेड़ लगा दियौ कटहर पेड़ लगेलाक बाद हमरा फेर ओइ पेड़के केना हम सुरक्षा राखब तकरा लेल हम की करी ओकरा सभसँ पहिले छै जे ओकरा अहाँ जल दियौ जल तऽ जहि दिना रोपलहुँ ओहि दिनसँ अहाँ जल दियौ कमसँ कम एक हफ्ता तक ओकरा जल दैत रहियौ जल भेलाकऽ बाद देखियौ जहन पूरा तरह पेड़ लागि गेल तऽ पेड़ लागि गेल तऽ ओकरा अहाँ फेरो अऽ ओकरा कोड़ू अऽ कोड़लाक बाद जे छै से ओकरा जे छै से अहाँके फेर ओ जहन धूप उप लगलै तऽ धूप उप लगलाके बाद जहन देखियौ मट्टी पाकि गेलै तऽ पुनः फेर ओकरा अहाँ एकबेर जल दियौ आओर जल देलाके बाद छोड़ि दियौ जहन फेर सुखा भए जायत तऽ ओकरा कोरि कारिकऽ छोड़ि दियौ दखियौ हमर पौधा ठीक यऽ ठीक यऽ तऽ तहन कोनो बात नहि छै अगर ठीक नहि यऽ अगर ओ कोनो गड़बड़ छै पौधामे कोनो कमी छै अगर तऽ ओकरा अहाँके अगर कीटनाशक आओरके कोइ प्रभाव पड़ि गेलै कोनो तरहक ओकरा छिड़काउ करू ओइ दबाइके छिड़काउ करू ओइके बाद अहाँके किछु भेल कटहरके पेड़के तै के बाद आमके पेड़ जे लगाबी तऽ आमोमे लगभग हमसभ अहि तरहक काम करै छी जे ओकरा गड्ढा खुनिकऽ बाहरी खाद जे छै जेना भेल अहाँके गोबर खैर एकरा सभके सड़ाकऽ मट्टीमे मिलाकऽ आओर ओइमे अहाँके अऽ गड्ढामे देलहुँ आओर ओइके बाद आम पेड़ रोपलहुँ आओर ओकरे फेर पुनः जे छै ने से ओकरा अहाँके रोपलाक बाद ओइमे जल देलियै जल देलाक बाद जे छै से ओकरा आ कमसँ कम पाँच दिन छओ दिन कमसँ कम पाँच दिन छओ दिन जे छै ओकरा जे जल दियौ जहन जल देलाके बाद देखियौ पेड़ हमरा लागि गेल सात दिन आठ दिनमे तै कए बाद ओकरा अहाँ माटि कोड़ू आओर कोड़लाके बाद जे छै जे फेर ओकरा अहाँ छोड़ि दियौ